जय झूलेलाल असांजे खेत्र में अॼुकल्ह तमामु घणी जेके आहिनि से कला जे बारे में ॾेखारींदा अॼु पंडाल वारा लॻनि पिया स्पेशली गणपतीअ महिल नवरात्रनि महिल या ईअं ई बि ॿ टे महीननि खां पोइ उन्हनि खे पंहिंजो प्रदर्शन ॾेखारण लाइ एक्सिबिशन लॻाईंदा ई रहंदा आहिनि जंहिं में घणई कलाकार अची पंहिंजी कला ॾेखारींदा आहिनि जीअं त साड़ियुनि वारा हैंडलूम वारा नंढा नंढा जेका सो काडबोर्ड मां ठहियल शयूं ऐं घणई कुझु हूंदो आहे जंहिंजे लाइ चवणु ज़बान खे ताक़त नाहे उन्हनि में एॾनि कलाकारनि खे ॾिसी दिलि ख़ुशि थींदो आहे त कीअं जेको आहे सो पंहिंजो टाइम हिन सुठे नमूने सां सफिलो करे करे देश खे अॻिते पंहिंजे वधाइण जी कोशिश कनि था जीअं त जेको आहे सो हथ मां ठहियल शयूं त टिकाऊ बि हूंदियूं आहिनि ऐं मज़बूत बि हूंदियूं आहिनि अॼुकल्ह ईअं पुलनि ते बि घणनि गर्वमेंट जेको कयो आहे जेके पुलुनि ते हिक पैंटर वेई करे पैंटिंग कंदा आहिनि सजाईंदा रहंदा आहिनि घणेई बैनर लॻाईंदा आहिनि उहो ॾिसी बि दिलि ख़ुशि थींदी आहे त पंहिंजे ई मुल्क खे पंहिंजे शहिर खे सरकारि जे तरफ़ा हेतिरो घणो कुझु कंदे ॾिसी ख़ुशी थींदी आहे त असांजे शहिर में कला खे अॼुकल्ह महत्व ॾिनो वियो आहे जंहिंजे करे माण्हू तंहिंजो जो शौक़ु वठी करे बि कुझु न कुझु सिखण जी कोशिश कनि था ऐं पाण खे हुनजे प्रदर्शन करण जे लाइ महिनत बि करे रहिया आहिनि इहा ॻाल्हियूं अॼु जे ज़माने में तमामु सुठियूं लॻनि थियूं को वक़्ति पहिरियों कंदा हुआ पर थोरे वक़्ति लाइ बंदि थी चुकी हुयूं पर हाणे वरी सरकारि जे कोशिशनि जी तरफ़ा इहो कमु थी रहियो आहे एक्सिबिशन थियनि थियूं जंहिं में घणियूं कुझु जेको सो ॾिसण लाइ मिले थो ऐं असां बि हुननि खे माण्हुनि जो ॾिसी करे पिया वॾा वॾा पंडालनि में डेकोरेशन ॾिसी पहिरियों त हूअं ख़ुशी थींदी आहे माण्हू ख़ासि हूअं डेकोरेशन ॾिसण लाइ एक्चुली पहिरियों वेंदा आहिनि तंहिं खां पोइ ठहियल शयूं ॾिसी करे त हुननि कारीगरनि खे हिमथ मिलंदी आहे त असांखे कम में माण्हू अॼुकल्ह शौक़ु ॾेखारे रहिया आहिनि ऐं उहे बि पंहिंजो दिन दुगनी राति चौगुणी महिनत करे ठाहे रहिया आहिनि जय झूलेलाल